हम सैमसंगके मोबाइल लेलहुँ ई बहुत घटिया छै बीस हजार रुपैआमे लेने रहहुँ एहिसँ नीक हम दोसर कम्पनीके मोबाइल लेने रहितहुँ तऽ ठीक रहिते